गाँवके खेलामे ई अन्तर अइ शहरके खेलामे की गाँवमे हम खेलाइ रहियै तऽ ओतना अच्छे ढङ्गसँ व्यवस्था नहि रहय छै आओर जबकि शहर आओरमे पूरी तरहसँ व्यवस्था रहय छै शहरमे सब खेलय बढ़िआँसँ आगा बढ़य गाँवमे तनिक होइ जा है परेशानी खेलय धुपयके ओतना जगह नहि रहय छै आओर प्लस गाँव गाँव आओर शहरमे तऽ जानबे करय जाइ छौ की अन्तर छै की गाँव गाँव जे हिकय उ तऽ खेल खेल खेलाइ जाइ छियै फील्ड रहय नहि छै खेत उत जोताइ छै गहूँम कटनी होइ छै पिच उच बनायके खेलय छियै आओर शहरमे तऽ फील्ड रहय छै मैदान रहय छै ओइमे सब अपन खेलय छै गाँवमे तऽ जानले छौ बात कि सुतिकऽ उठय छियै सबचीज करय छियै तऽ मम्मी पप्पा काम धन्धा जे छै उ करलाके बादे घरके जाइ छियै खेलय लए लेकिन शहरमे व्यवस्था नहि छै शहरमे छै ईसब नहि ओइ खातिर शहर अच्छा हैके आओर गाँव गाँववला बतबा तऽ जानते छहो कि होइ छै कहीं नहि होइ छै कहीं किएक कि गाँव आओरमे खेलयके उतना व्यवस्था किएक नहि छै बतबय छियौ गाँव आओरवला खेलैइयो लए जाइ छियै मम्मी पापा खेलतो घड़ी आइ गेल बगलेमे रहबय करय छियै घरके बगलेमे मैदाने रहय छै खेलइ लए चलि आबय छियै आइके बोलाय लै छथिन चलि जाइ छियै ओतना खेलयमे नहि पाबय लेकिन खेलमे रूचि रखय रहय छै लेकिन तभियो खेलय छियै शहरमे तऽ ओ सब व्यवस्था नहि छै व्यवस्था छै जे निकलि जाइ छै आरामसँ मम्मी खेल उइलके आबय छै मम्मी पप्पा आओर जाइ छै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन शहर गाँवमे इतना नहि छै अथी कभी कभार होइ छै की दोस्त यार रहय छै तऽ गाँवमे कभी कभी चलि जाइ छियै कनी खेती बारी तऽ दोस्त यार गाँवमे नहि खेल पाबय छै लेकिन शहरमे तऽ जानबे करि रहल छहो की ढ़ेरी आदमी रहय छै मैदानमे जाकऽ आरामसँ पिच उच बनेलक खेललक लेकिन गाँवमे अइसन व्यवस्था नहि छै ओइ खातिर एतने आर की कहबौ